دلی کے سیاسی عمل میں انٹر پوسٹ گروپ اور لابیہ کے کردار دلی میں سیاسی عمل کے دوران پر انٹر پسٹ گروپس اور لابیہ کے لاییہ ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں انٹر انٹر ایسٹ گروپ ایسا منظم ادارہ یا افراد کو مجموعہ ہوتا ہے جو حکومت یا قانون کے سازوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کے خصوصی مفادات کی حفاظت ہو ان کا مقصد عوامی پالیسی کو اس اندازے میں انداز میں متاثر کرنا ہوتا ہے کہ ان کے مفادات کو فائدہ پہنچے انٹر ایسٹ گروپس قانون کے سازی کے عمل پر اثر انداز ہونے کے لیے مختلف طریقے اپنے ہیں وہ قانون ساز اسمبلی کے ارکان سے ملاقاتیں کرتے ہیں برف دیتے ہیں اپنی تجربے پیش کرتے ہیں مثال ماحول ماحولیاتی تحفظ گروپس دلی میں فضائی آلودگوی کے مسائل پر حکومت سے سخت قانون بنانے کے مطالبہ کرتے ہیں اس طرح تعلیم کے شعبے وابستہ گروپس بہتر تعلیمی پالیسیوں کے لیے لائے بینک کرتے ہیں